मां थोरो समय अॻु हितां खां किताबु वरिता हुआ ऐं मां उहो पढ़िया किताब पर मां संतुष्ट न आहियां भई जीअं चइबो आहे न जीअं मां सोचियो हुओ भई किताबनि में हूंदो आहे ॿारनि जे लाइ काई शिक्षा हूंदी आहे काई सिख हूंदी आहे इन में उहा न आहे भई इन में भई जीअं चइजे त मारामारीअ जो वधीक हुओ ऐं उहा मां न चाहींदमि भई भई ॿार पढ़े ऐं जीअं भई हूंदो आहे भई किताबनि में भई पिक्चर्स जेके चइबो आहे चित्र वधीक हूंदा आहिनि ऐं लिखणु थोरो घटि हुजे ईअं हुजे आहे त ठीकु आहे भई हाणे हिन में छा आहे भई लिखणु लिखियो वधीक वियो आहे त उहो ॿारनि खे बि पढ़ण में थोरो सहुलो नथो लॻे त मुंहिंजे हिसाब सां भई लिखावट भले सहुली हुजे भले थोरी हुजे पर सहुली हुजे ऐं चित्र वॾा वॾा हुजनि ताकी ॿार सम्झी सघनि पढ़ी सघनि ऐं उन्हनि खे सिख बि मिले आनंदु मिले पढ़ण में